जय झूलेलाल हा मां पंहिंजे गनेशनि जे लाइ गनेश चतुर्थी जे लाइ मां पाण गनेश पंहिंजे हथ सां ठाहींदी आहियां छो त बाज़ारि में जेको गनेश मिलंदा आहिनि उन्हनि खे विसर्जन जे लाइ मूंखे विसर्जन करणो पवंदो आहे जेको बि मुंहिंजे लाइ पॉसिबल कोन्हे को त मां पंहिंजी मिटी कच्ची मिटीअ सां हो पंहिंजो गनेश ठाहींदी आहियां सभिनि खां मोटो उनजो पेट ॾाढो सुहिणो उनजो मुंहुं वॾा वॾा कन अं लंबी सी हिकु सुंड डंड त ॾाढा ही सुठा छोकी हिकु दंदु मूंखे अधु ठाहीणो पवंदो आहे चुए जी सवारी ऐं लड्डनि जो भोग हुननि जे लाइ रखंदी आहियां उन मिटीअ सां मट ठाहींदी आहियां ऐं मां दिवालीअ में दिया पंहिंजे हथ सां ठाहींदी आहियां ऐं हुननि खे सुठे सुठे रंग बिरंगे रंगनि सां रंगंदी आहियां गोल्डन कलर लाल पिलो हरो मूंखे पंहिंजी मुर्ती ऐं पंहिंजा दिया ठाहिण ॾाढा वणंदा आहिनि छो त उनमें मुंहिंजी प्यार झलकंदो आहे ऐं मुंहिंजे घर वारनि खे ॾाढो वणंदो आहे इन बहाने मां पंहिंजो व्यस्त बि रहंदी आहियां ऐं पंहिंजे घर खे बि सुहिणो सवारींदी आहियां जय झूलेलाल